नमस्कार भैया जी बैठिए बताइए किसान क्रेडिट कार्ड करवाना था तो आपका खाता यहाँ पर पहले से चल रहा है क्या नहीं आपको पहले खाता चल रहा है अगर खाता तो चल ही रहा होगा बचत खाता न बचत खाता तो चल ही रहा है बचत खाते पर जो गन्ने का पेमेंट आता है वो हमारे खा बैंक में आता होगा तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि किसान कार्ड से संबंधित जो आपको कागजात बनवाने होंगे सबसे पहले आप एक ऑनलाइन खतौनी लाएंगे जो कि हमको दिखाएंगे ठीक है उसके अलावा आपको आधार कार्ड और आपकी पाँच फोटो और लेखपाल से जाके अपना खसरा ठीक है और प्रमाणित खतौनी इतनी चीज लानी होगी उसके बाद हम आपका सिवल चेक करेंगे सिवल चेक करने के बाद में हम अपने लीगल हमारे जो एड्वाइजर होते हैं जो वकील होते हैं उनके पास भेजेंगे आपकी जमीन वो बंधक करेंगे फिर जमीन आप की बंधक हो जाएगी उसके बाद आपका सेंगशन होगा आपके पास कितने बीघे खेत हैं सात एकड़ उसमें क्या फसल क्या क्या बोते हैं आप चलिए कि जो वो जो खसरा आपका निकलेगा जो लेखपाल निकालेगा उसमें वो खुद वित्तीय वर्ष में कौन सी फसल बोई हुई है वो लिख के देता है उसी आधार पर आपको जो फसल जो आपको बोने कि जो लागत लगेगी वो लागत का ही मात्र मिलेगा किसान कार्ड का सात एकड़ है आपको चाहिए कितना नीड क्या है आपकी कितना आपका आवश्यकता क्या है कम से कम ज्यादा से ज्यादा काहे लेंगे पाँच लाख तक हो जाएगा एप्रोक्स बता रहे हैं कंप्लीट नहीं बता रहे हैं एप्रोक्स मतलब लगभग पाँच लाख हो जाएगा थोड़ा कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है कौन सी फसल है उसपे निर्भर करेगा फसल कि लागत पर निर्भर करता है हाँ लेखपाल लेखपाल से पहले नै रहई पहले आप जाइए आनलाइन जो इंटरनेट बैंक करते खोलते हैं न साइबर कैफे वाले होते हैं उनके पास से एक इंटरनेट खतौनी ले लीजिए पहले उ खतौनी हमको दिखाइए हम उसको देखे वो वो तो बाद में लगेगी ही पहले आप हमको एक खतौनी दिखा दीजिए हम देख लें कोई जमीन बंधक तो नहीं है बन बंधक मुक्त है कोई विवाद विवाद नहीं विवाद मुक्त है उसके बाद हम आपको लेखपाल के पास भेजएंगे लेखपाल फिर ऐसे सामग्री आप लाएंगे हम अपने वकील से इसको बंधक कराने के लिए भेज देंगे वो लीगल चारजेज बैंक के अकाउंट से कटेंगे आपको उसको देने नहीं हैं सात सात परसेंट वार्षिक ब्याज रहेगा अगर साल में आप एक बार भी एक साल के अंदर पूरे ब्याज सहित मूलधन भी एक बार अदा कर देते हैं तो तीन परसेंट सरकार आपको सबमिन्सन यानि कि छूट देती है ब्याज में जो कि आपके खाते में साइड हो जाएगा मतलब क्रेडिट हो जाएगा यानि फिर आपको चार परसेंट ही ब्याज लगेगा अगर आप साल में नहीं अदा करते है तो फाइनल इन्टरेस्ट चार्ज होगा फिर नौ परसेंट ब्याज आपका पहुँच जाएगा ताकी और आपको कोई जानकारी चहिए हों वो हमसे बताइए तुरंत जी लोन तो हो जाएगा लेकिन पहले आप ये सुनिश्चित कर लीजिए कि गन्ने कि फसल मतलब कहाँ से हो ई कहाँ से गन्ने की फसल आपका पेमेंट कहाँ आ रहा है ठीक ठीक